خاندان میں مرد عورت کے کام کے رول کچھ اس طرح ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں ان کے زمانے میں عورتیں گھر کا کام کیا کرتی تھیں اور مرد باہر کا اسی روایات کے چلتے بہت سے گھروں میں یہی روایات کو فالو کیا جاتا ہے کہ عورتیں گھر کے کام کرتی ہیں اور مرد باہر کے پر بدلتے ہوئے زمانے کو دیکھتے ہوئے اب روایتوں میں چینجز آنے لگے ہیں جیسے عورتیں باہر نکل کر اپنا نام بڑھا رہی ہیں کام کر رہی ہیں الگ الگ فیلڈس میں جا کر اپنا نام بنا رہی ہیں اور مرد وہیں عورتوں کا ساتھ دے کر انہیں آگے بڑھنے میں مدد کر رہے ہیں اور کئی سارے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں آگے بڑھیں اور اپنا نام پیدا کریں تو خاندان میں عورتوں اور مردوں کے رول کچھ اسی طرح سے ہیں کہ عورتیں اگر اپنے من کا چاہیں اور شریعت کے قاعدے میں رہ کر اپنے من سے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور مرد ہمیشہ باہر کا اپنی خاندان کا اپنی فیملی کا دھیان رکھتے ہیں